अखन जे छै आदमी गाँवसँ जे छै शहर आबि गेल छै आओर शहरमे जे छै अधिकतर आदमीसभ जे छै ओ हिंदी बाजैत छै अंगरेजी बाजैत छै आओर अहाँके जे छै बाहरमे जेतना भी आदमी छै ओ शहरके आदमी छै वहाँके जे छै अपन भाषामे जे छै बात करयमे नहि बनैत छै ताहि लयके वहाँ पर जे छै अहाँके जादातर जे छै ई हिन्दी भए गेलऽ इंग्लिश भए गेलऽ इएहसभ भाषा जे छै आदमीसभ जे छै अखन बाजि रहल छै आओर ताहि लयकऽ कहीं न कहीं मैथिली भाषा जे छै अब आदमी सभके बीच जे छै बहुत कम बाजल जाइ छै शहरमे आओर अखन जे छै ओमे मैथिली भाषामे बहुत जे छै अशुद्धता आबि गेलय पहिले जे आदमी शुद्ध मैथिली भाषा बाजैत रहय अखन जे छै आदमी शुद्ध भाषा जे छै ओ नहि बाजि रहल छै आओर बहुत अन्य भाषा जे छै अखन ओ प्रभावित कए रहल छै आ मैथिली भाषाके आओर संस्कृत भाषा जे छै अखन बहुत आदमीके बीचमे जे छै नहि बाजल जा रहल छै आओर अन्य भाषा जे छै जेना शहरमे जे बाजैत छै हिंदी अंगरेजी ईसभके जादा प्रयोग भए रहल छै